हाँ मैं एक ऐसे व्यवसाय के बारे में बता सकती हूँ जो हमारे ग्रामीण में के समुदाय ने शुरू किया था अउन जैसे कि एक सड़क बनाने का और तालाब बनाने का था सड़क बनाने फिर उस अच्छे से लोगों को रोज़गार मिला है और हमारे जो गड़ियाँ जो आती जाने में जो दिन मे समय लगता था वो अब बहुत ज़्यादा आसानी से आ जाती हैं जो हमें बाहर से सामान मांगना था तो वह अब बहुत आसानी से हमारे घर तक पहुंच जाता है और एक और था जैसे तालाब बनाने का वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी रोज़गार मिला और हमारे ग्रामीण के लोगों को घर घर पानी की अच्छे से सुविधा मिली है जिस अब वो खेतों मे भी उनको काफ़ी प्रयोग होता है उस चीज़ों का और काफ़ी लोग सफल भी हुए है इसमें आज के समय में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है और बहुत ज़्यादा सफल भी है जिस और देखा जाए तो हर कोई उस को और आगे बढ़ाने पर लगा हुआ हैं जिससे घर घर सारी सुविधा पहुंच जाए धन्यवाद